जोंनि बर' हारिनि माखासे मख'जाथाव गुनफोरा जादों जोङो बल गेलेनायाव आखा फाखा गेम गेलेनायाव आखा फाखा फरायनाय बिथिङावबो मोजां जोङो आरो जोङो देभलपमेननि लामायाव सहैगासिनो मा बुंनो जोङो गासैबो खामानिखौनो मावजोबनो नाजायो आरो माखासे हेंथाफोर दं जोंहा